जियां कि तुसे ऐ प्रश्न पुच्छे दा ऐ कि एस एन आर्टिस्ट तुसें केह् केह् चैलेंजस केह् केह् डिफीकलटीस आंदी ऐ तुस केह् केह् मुश्क्लां फेस करने ओ आर्ट एडं क्राफ्ट करदे टाइम चित्रकला करदे टाइम तुस केह् केह् डिफीकलटीज स्हेई करने हो सारे कन्ने पैहलें में सनाना चाह्न्नी आं कि सारें कोला पैहले जेहड़ी मेन तंगी होंदी ही पैहलें पैसे दी ठीक ऐ जियां कि असें गी कोई चीज चाहदी होवे ते साढ़े कोल ओह् चीज नेई होवे ते साढ़े कोल पैसे बी नेई होन फिर एह् है कि एह् सू तू बड़ी तंगी ऐ हर इक आर्ट्रिस्ट दी के स्हानू कोई बी आर्ट करने लेई कोई बी ड्राइंग करने लेई असें निक्की निक्की चीजां दी जरुरत होंदी ऐ और हर इक ओह् चीज होनी चाहिदी साढ़े कोल जेहड़ी स्हानू जोहड़ी स्हानू उत्थे चाहिदी होंदी अगर ओह् चीज साढ़े कोल नेई होवे पेसे साढ़े कोल नेई होवे फिर अश ओह् चीज है नी खरीदी सकदे ऐ सारें कोला एह् सारे कोला बड़ी साढ़ी जेहड़ी तंगी ऐ सारे आर्ट्रिस्टे गी में आक्खी सकनी आं कि एह् सब तू ज्यादा बड़ी तंगी ऐ है कि साढ़े कोल पैसे नेई होन ते अश कोई चीज नेई लेई सकदे और साढ़े कोल कोई समान नेई होऐ कोई कुसे चीज गी बनाने लेई साढ़े कोल कोई चीज कोई समान नेई होवे कोई आर्ट करने लेई ड्राइंग करने लेई फिर ताहिंयै इस करिये कि हून इसी अस कियां घट्ट करी सकने आं एहदे कोला अस कियां इसी अस कियां घट्ट करी सकने हा जियां कि जियां कि में आक्खना जियां मे तुसेंगी गी आक्खनी आं कि तुस कोई बी जियां कम्पीटिशन होंदा ड्रांइग दा कम्पीटिशन होंदा होग कोई बी कम्पीटिशन होंदा तुस ओहदे च इस्सा लेई अग्गे होवो ओहदे च ताकि लोके गी पता लगै कि तुस इक आर्टस्टि ओ तुस अच्छी अच्छी ड्राइगं तुस करी सकने ओ तुस अच्छा आर्ट करी सकने ओ अगर लोकें गी पता गै नेईं होग तुस कोई बी तुस आर्टिसट ओ तुस ड्राइंग करी सकदे ओ तुस आर्ट एंड कराफट करी सकने ओ ते लोकें गी पता कियां लग्गना कि तुस आटिस्ट ओ तांहिये करिये कोई बी कम्पीटिशन होंदा ओहदे बिच इस्सै लेई ओहदे च पार्ट लैओ अग्गै ओह् होवो सारे लोकें गी सनाओ कि तुस कि तुस आर्ट करी सकने ओ तुस ड्राइंग करने ओ तुस इक आर्टिस्ट ओ उस करियै एहदे च अपना इस चीज च अपना फिउचर बनाओ लोकें गी बिश्वास दिलाओ लोकें गी विश्वास दिलाओ तुस जिसले कोई कम्पीटिशन च तुस पार्टीस्पेट करगे लोकें गी विश्वास दिलाओ कि तुस इक अच्छे आर्टिस्ट ओ तुस कोई बी अच्छी चीज बनाई सकने ओ तुस आर्ट एंड कराफ्ट करी सकने ओ तंहियै करियै जिसले लोकें गी पता लगग फिर लोक तुसेंगी आक्खङन कि हां भाई मेरा चित्र बना जां कोई आर्ट करी दे फिर उस चीज च तुस अपना फिउचर बनाओ ओहदे च ओहदे कन्नै तुसेंगी ओहदे कन्नै तुसेंगी बेनीफिट है कि जिसलै कुसै ने तुसेंगी आखेआ कि कुसे ने तुसेंगी आखेआ कि मेरा कोई आर्ट बनाओ तुस ओहदे बदले तुस तुस उप्पर मैहनत करो फिर ओहदे बिच पैसे कमाओ फिर ओहदे कन्नै इयां तुंदा एहदे च फिउचर बी बनी जाना औऱ तुसेंगी जेहड़ी पैसे दी तंगी ऐ ओहबी तुंदी जेहड़ी दूर होई जानी ऐ एहदे च तांहियै करियै तांहियै करियै कि कोई बी चीज करो ओहदे च मैहनत करो मैहनत करियै अपना ओहदे च उस चीज च फिउचर बनाओ इंटरेस्ट पाओ उस चीज च ते अगला प्रश्न जेहड़ा ऐ कि स्टेशनरी दा जेहड़ी आर्ट सप्लाइज होंदी ऐ स्टेशनरी च जेहड़ी स्टेशनरी दी जेहड़ी स्हानूू चीजां औंदिया ओहदे च शार्टैज होंदी ऐ केंई बारी केंई बारी साढ़ी साढ़े कोल पूरियां चीजां नेई होंदियां स्हानू अग्गूं पिच्छुआं बी केंई बारी ओह् चीज है नी मिलदी जेहड़ी स्हानू अपनी ड्रांइग च चाहिदी होंदी ऐ तांहियै करियै एह बी इक बड़ी बड्डी डिफीकल्टी ऐ हर इक आर्टिस्ट फेस करदा ऐ कि उसी जेहड़ी बी कोई चीज चाहिदी होवे अग्गे पिच्छोआं बी नेई मिले फिर ओह् नुआढ़े लेई बडी बड्डी बडे बड्डे चैलेंज होई जंदा ओहदे लेई तांहियै करियै ते अग्गै अग्गै जेहड़ा और इक चैलेंज जेहड़ा इक आर्टिस्ट फेस करदा ऐ ओह् ऐ मोटीबेशन होई गेई जियां केंई बारी केईं बारी जेहडे़ अपने आर्टिस्ट होंदे उंहे बेचारे गी मोटीवेशन मिलदी ऐ कि उनेंगी पिच्छो दा कोई मोटीवेशन नेईं होंदी ऐ कोई पुच्छदा केह् करदे हो लोक आक्खदे अस आटिस्ट आं ड्रांइग करने आं अस आर्ट एंड कराफट करने आं ते जेहडे़ आर्टिस्ट लोक होंदे ना जेहडे आर्ट एंड कराफट ड्रांइग करदे ना उनें ई कोई इन्नी स्पोर्ट नेईं होंदी ऐ कुसै दी बी स्पोर्ट नेईं होंदी ऐ ते तांहियै करियै उनें बेचारें गी कोई स्पोर्ट नेईं होंदी पिच्छे पिच्छे कोई स्पोर्ट नेई होंदी उनेंगी उंदी क्योंकि आर्टिस्ट जिसलै ओह् इयां जानदे नेईं हैन आर्टिस्ट गी लोक इन्ना जांनदे नेईं हैन अजकल लोग अजकल लोक तुस दिक्खी लैओ लोक फोटो खिचदे ना फोन ना लोकें कोल टेक्नोलाॅजी बडियां ज्यादा आई गेदियां जेहदी बजह कन्नै इक आर्टिस्ट जेहड़ा ऐ पिच्छे रेही जंदा ऐ लेकिन जे तुस अच्छे आर्टिस्ट ओ जे तुसें लगदा कि तुस कान्फीडेंट ओ अपने मतलब तुंदे अंदर कान्फीडैंस ऐ कि तुस एह् चीज करी पाने ओ ते कोई बी काम्पीटीशन होंदा ओहदे च हिस्सा लैओ ओहदे च हिस्सा लेऔ पार्टीस्पेट करो पार्टीसपेट करियै उस चीज च अग्गै बधो जोहदे च बी तुंदा इंटरेस्ट ऐ जियां कि में अपनी गल्ला करनी आं मेरा पहला इटंरस्ट ऐ हा मेरा पहले बडा इंटरेस्ट हा कि में आर्ट एंड कराफट ड्रांइग करां में एह् चीजां च मेरा बड़ा ज्यादा इंटरस्ट हा लेकिन जियां मे स्टार्ट कीता